मैं वैसे तो दोपहर के भोजन में कभी सब्जी रोटी कभी दाल चावल कभी रोटी चावल सब्जी दाल कभी मूंग दाल के चीले कभी इडली सांभर ऐसा बना लेती हूँ और रात में खाने में दाल चावल खिचड़ी और कढ़ी चावल और मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं क्योंकि रोटी सब्जी बना लेती हूँ खाने में कभी मन होता है कि कभी रोटी सब्जी खाएँ कभी हैवी खाना खाएँ या फिर कभी रात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बना लेती हूँ